और सामान्यतः क्या होता है कि जो दुल्हन रहती है उसे उसके घरेलू कामों में उपयोग में आ जाने वाले तोहफे दिए जाते हैं उदाहरण के तौर पर बाउल सेट जो कटोरियों का सेट गिलास का सेट किचन का सेट डिनर का सेट या सोफ़ा सेट या आजकल स्कूटी देने का चलन है दहेज में कार भी दी जाती हैं कई बर्तन दिए जाते हैं मिक्सी दी जाती है और भी कई ऐसे तोहफ़े वाली चीज़ें श्रृंगार के सामान दिए जाते हैं आभूषण दिए जाते हैं अलमारी दी जाती है पलंग दिया जाता है दीवान दिया जाता है पेटी जी दी जाती है घघरा दिया जाता है परात दी जाती है थाली के सेट दिए जाते हैं तो यह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनगिनत हैं वह दी जाती हैं